گھر میں ایل پی جی سلینڈر کا استعمال کرتے وقت حفاظتی احتیاط احتیاطی تدابیر اختیار کرنا بہت ضروری ہے تاکہ کسی حادثے سے بچا جا سکے یہاں کچھ اہم احتیاطی تدابیر دی گئی ہیں جس سے میں آپ کو روشناس کراتا ہوں سلینڈر کو ہمیشہ سیدھی حالت میں رکھیں اسے کسی ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں ہوا کی آمد و رفت بہتر ہو سلینڈر کو دھوپ یا گرمی سے دور رکھیں سلینڈر کی موصولی کے وقت اس کی مہر اور وزن چیک کریں ہر استعمال سے پہلے پائپ اور ریگولیٹر کی حالت چیک کریں کسی بھی خرابی کی صورت میں فوری طور پر مرمت کروائیں گیس کی رساؤ کی جانچ صابن والے پانی سے کریں اگر ببل بنے تو رساؤ ہو رہا ہے کبھی بھی میچس یا لائٹر سے جانچ نہ کریں استعمال کے بعد

والوں کو بند رکھیں پائپ کو مناسب لمبائی میں رکھیں تین فٹ سے زائد نہ ہو پائپ کی حالت کا معائنہ کریں اور اس پر دراریں یا کٹ ہونے پر تبدیل کریں پائپ کو چولھے اور دیگر گرم چیزوں سے دور رکھیں کچن کو صاف ستھرا رکھیں اور جلنے والے مواد کو گیس کے قریب نہ رکھیں گیس چولھے کو استعمال کرنے کے بعد صاف کریں تاکہ کوئی رکاوٹ نہ ہو کچن میں مناسب وینٹلیشن کا انتظام کریں تاکہ گیس کا جمع نہ ہو کچن میں آگ بجھانے والا آلہ رکھیں آگ لگنے کی صورت میں پہلے سلینڈر کی والوں کو بند کریں اور پھر آگ بجھانے کی کوشش کریں بچوں کو گیس چولھے اور سلینڈر سے دور رکھیں انہیں گیس کے استعمال کے خطرات سے آگاہ رکھیں گیس کی بو محسوس ہونے پر فوراً کھڑکیاں اور دروازے کھولیں بجلی کے آلات اور سویچ کو نہ چھوڑیں گیس فراہم کنندہ یا ایمرجنسی سروس سے فوری رابطہ کریں ان احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے آپ ایل پی جی سلینڈر کے استعمال کو محفوظ بنا سکتے ہیں اور کسی بھی ممکنہ حادثے سے بچ سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو محفوظ بنا سکتے ہیں